आं गान्दागेब गामिनि सन्तला बरगयारि बिफाया जाहैबाय कालाराम बरगयारि गामिया गान्दागेब बिनिफ्राय आं बेखौ बुंनो लुबैदों जे आं बे सोलोंथाइआव सोलोंथाइनि सोमोन्दैनो बुंनो नागिरदों बेयो जाहैबाय बिजाबनि सायाव मैन बुक बा टेक्स्ट बुकनि सायाव आं एसे रायज्लायनो नागिरदों बे जाहैबाय किसुमान टेक्सबुकफोराव ओरैबायदि ओंखारो एदिसोन लानानै ओंखारो जे आरो बेवहाय रायटारनि सायावबो एसे बुंनोगोनां जायो बे किसुमान एदिसोनाव रायटारफोरा ओरैबायदि खालामो आरो बे बिदिल' नङा बे सेबखांनायनि बेलायावबो बेफोरो गोरोन्थिफोरा जायो दाखालि मोनसे आङो बिजाब मेन बुक बे टेक्स्ट बुकखौनो बायनानै मोननाय जादों बेवहाय ओरैबायदि बे आगोलनि बायदि गोरोन्थि गैया आरो दा उननि एदिसोनाव ओरैबायदि साफा ओंखारदों ओरैबायदि मोजां ओंखारदों आखरफोराबो रोखा रोखा स्रा स्रा बे लिरहांखोफ्रा स्रा स्रा थख' थख' ओंखारदों आरो बुजिनोबो ओरैबायदि गोरलै ओंखारदों सिम्पोल लेंगुवेजजों जोंनि बर'नि जि राव बेनि गोरलैथार रावजों ओंखारनाय जादों बेयावहाय जोंनि फरायसाफोरा गोरलैयैनो बेखौ बुजिनो हानाय थाबैनो हमदांनो हानाय नैबेबायदि सोदोबफोर ओंखारनाय जादों आरो दा बेवहाय जोंनि फरायसाफोरा दाखालै समन्थायावबो ओरैबायदि ओंखारदों ओरैबायदि हादों मार्क केरि खालामनायाव नाम्बार लाखिनायाव जोबोद गोरलैयैनो नाम्बारखौ लाखिनो हादों आरो दा बेखिनि आरो